तंत्रगिन्यानाचो भुरग्यांचेर कसलो वायट परीणाम जाता कांय म्हटल्यार सगळ्यांत पयलो जो दुश्परीणाम जो म्हाका दिसून येता तो म्हणजे तो चडांत चड वेळ तांचो खाता ल्हान भुरग्यांचें वय जें आसा त्या वयांत ताणें चड शिक्षणाचेर लक्ष दिवप इतर गजालीच्या वाचनाचेर लक्ष दिवप हें चड महत्वाचें आसा पण तें सोडून तीं भुरगीं मोबायल वापरीत किंवा फेसबुक इन्स्टाग्राम अश्या ऍप्स अशें जें तंत्रगिन्यानाची साधनां आसात ते वापरीत आपलो वेळ तीं फुकट घालयता ताचेर येणारें चित्रां चलचित्रां येणारें वेगवेगळे नृत्य प्रकार हे सगळें पळयत व ताचें अनुकरण करण्यानूच तांचो सगळो वेळ फुकट वता त्या परस चडांत चड वेळ आपूण पुस्तकां वाचण्यांत किंवा इतर म्हायती गोळा करण्यांत जर ताणें दिलो तर ताचो चड फायदो जातलो पण तें न करता ती चडांत चड वेळ अश्या गोश्टींचें अनुकरण करण्यानूच फुकट घालयतात जाचो फुडें वचून कांयच फायदो असो जायना नाय खंयची तांची कला कौशल्य निर्माण जाता किंवा प्रगत जाता तशेंय बी जायनात खुबसो वेळ तांचो गरजे भायर दुसरो कितें करतां कोण खंय गेला कोणें कितें खालें कोणें कशें केलें कितें केलें हें पळल्यानूच वेळ तांचो सगळो वता व त्या गोश्टींचें अनुकरण करण्यां खातीर ते आपलोय स्वताचो कितलोस पयसो फुकट घालयतात व आपलो मोलादीक वेळ सुद्दां फुकट घालयतात त्या भायर आमी वेगवेगळ्या तंत्रन्यानाच्या साधनांचेर अशें पळयतात की चुकीच्या प्रकारचें मार्गदर्शन हें भुरग्यांक दिलें वतां वेगवेगळे धर्म विरोधक गोश्टी सांगलें वतां अहिंसक प्रकारची वागणूक दाखयली वता हें सगळे पळोवन भुरग्यांच्या मनाचेर ताचो परिणाम जाता व त्या खातीर भुरगीं त्या कार्यांचें अनुकरण करपाक सुद्दां फाटीं सरनात सगळ्यांत चड गोश्ट प्रामुख्यान दिसून येता तीं भुरगीं बरो मोबायल किंवा बरो लेपटॉप आपल्याक मेळचो म्हणून सुद्दां खूब प्रकारे आग्रह करून हट्ट करतात अश्या रितीन पयशांची सुद्दां खूब वगणूक थंय जाता